हैलो नमस्ते नमस्ते हां जी हां साढ़े कोल दो कमरे पेदे खाल्ली नी नी ऐ कन्नै इक दो कमरे कन्नै इक किचन ऐ ते इक बाथरूम ऐ हां तुसें दो कमरे थ्होई जाने किचन बाथरूम पर पं'जी सौ रपेआ म्हीना हां इक कमरा बी थ्होई जाना पदरां सौ रपेऽ लैगे इक कमरे दा पानी दा कोई चक्कर नेईं ऐ पानी चौबी घैंटे औंदा ओह् कोई चक्कर नेईं ऐ लाइट दा बी कोई चक्कर नेईं ऐ सारा किश मतलब सारा किश ऐ इत्थै कोई चक्कर नी ऐ किसे चीजै दा हां बिक बक्खरा बिल आंदा ओह्दा लाइट दा आंदा हां दिक्खी सकने तुस हां हां दिक्खी सकने आई जाना आई जाएओ तुस चार बजे हारे आएओ कमरा स्हाब लाई लैओ तुस एह् होंदा नी ग्राउंड फ्लोर ओह्दे उप्परे आह्ला कमरा फ्लोर कौन रौंह्नदी ना ना ना ना ना इक असी रौह्ने ते बस अस खल्ले रौह्ने ते उप्पर कमरा देना असें अच्छा अच्छा तुस कटरा च रौंह्दे आई जाएयो तुस आई जायो इत्थैं शैल ऐ कमरा सारा किश दिक्खी लैएओ ठीक ऐ ठीक